कलम हमर जीवनमे बहुत ही उपयोगी यऽ जाहि सँ हम लिखि सकै छी लेकिन हमर जीवनमे कलम बहुत ही निगेटिवो यऽ कियाकि कलम कतउ भोकाएल जा सकैए जाहि सँ खून बहि सकैए